योग साधना में मुंजो पसंदीदो आसन अनुलोम विलोम आए छाकाण त हिकु पासे खां साहु खणी करे हिकु नासिका मां हिकु पासे लैफ्ट साहु खणी करे ऐं साॼे पासे खां खणी करे ऐं ॾाए पासे वरी साह खे कढण वरी ॾाए पासे खां खणी करे साॼे पासे कढणु इन सां असांजे फेफड़नि जो ऐं श्वास जी एक्सरसाइज़ थी वेंदी आहे तंहिं करे इहो आसन मूंखे तमामु वणंदो आहे